مولانا ابوالکلام آزاد عبدالغفار خان اشفاق اللہ خان بخت خان مولانا مظہر الحق مولوی احمد اللہ شاہ آصف علی بیگم حضرت محل مولانا حسرت موہانی مولوی محمد باقر بھگت سنگھ مہاتما گاندھی